नहि नेटवर्क कोनो समस्या कऽ हमरा सबके दिक्कत नहि समस्या नहि रहैत अछि किएकि आइ आब तऽ बढ़िऑं रहै छै नेटवर्क आओर कखनो जे दिक्कत होइ छै तऽ बाइ मौसम खराब भेला पर तऽ फेर ठीक भऽ जाइ छै तऽ कोनो दिक्कत नहि छै